साबिथ्रि बायद' मोनना औ ओमफ्राय नोङो एसे दख'ना जोमग्रा माबा माबि दायोमोनना औ माबा विभिं बायदि खालामो ना न'आवल' दायो ए तारमाने आङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिति निफ्राय मोनसे माबा खालामदों नालाय बेखौहाय इसे बेनि थाखायनो सोंहरनाय जादों आङो तारमाने खुन्दुंखौ प्रथ'मावहाय माबायदि माबायदि खालामो बायद'

ओमफ्राय

क्रिल क्रिल क्रिल औ बे क्रिल आव सोयो खुन्दुंखौ ए बबिन खौ

औ औ

ए खायनायाव हारसिं खायो ना मानसि नांगौ ए मानसि नाङाना

ए औ औ

औ औ ओमफ्राय खनसे सोंगासेयाव गांबेसे सोङो

ए

औ औ औ ओमफ्राय बायद' ओमफ्राय इन्दि सि दाया इन्दि सि दाया औ औ

औ औ आगर एरनांगौना औ

मोनो दे होनब्ला बायद' इसे नोंनिफ्राय मिथिबाय दे होनब्ला दोनथ'नोसै दे औ गोजोननाय थाबाय औ दे दे